स्कूल में मुझे सामाजिक विज्ञान पढ़ना बहुत पसंद था और सुनना व सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान में इतिहास के बारे में बताया गया है कृषि के बारे में बताया गया है मनुष्य के उत्पादन कहाँ से हुआ वह बताया गया है पहले के राजा अपना जीवन कैसे उत्पाद करते थे मजदूर अपना जीवन कैसे व्यापन करते थे आदिमानव आदिमानव से मनुष्य बना आदिमानव पहले अब कच्चा मांस खाता था फिर मानव ने वह छोड़ा शाकाहारी बने मानव अपना जीवन कैसा व्यापन करते हैं सामाजिक विज्ञान में यह सब का अध्ययन करना मुझे बहुत पसंद हैं सामाजिक विज्ञान में सारा इतिहास के बारे में बताया गया हैं पहली के लोग कैसे कृषि करते थे अभी के लोग कैसी कृषि करते हैं पहले कृषि में कितनी वह विधियाँ थी अभी कृषि में बहुत अधिक विधियाँ होने के कारण अभी के मानव को कोई परेशानी नहीं जाती कृषि एवं खेती करने में